छा मां ओला कस्टमर केयर में थी ॻाल्हायां मुखे माधव नगर मां मुड़वारा स्टेशन ताईं वञिणो हुओ पर मूंखे हिते आटो नथा मिलनि छा तव्हांजो कोई साधन हिते मौजूदु आहे अगरि आहे त हुन खे मुंहिंजो नंबर ॾियोसि त मांखे उहो हितां वठी वठे औरि इहो बि ॿुधायो कि हुन जो अघ छा हूंदो और माखे मुड़वारा ताईं सुरक्षित त पहुचाईंदो न मुंहिंजी मुड़वारा स्टेशन ते ट्रेन आहे जंहिंमें मुंहिंजी रिज़र्वेशन थियलु आहे औरि मूंखे टाइम सां स्टेशन पहुचणो आहे अगरि मां हुन ट्रेन में हिनमहिल न वेठमि त मूंखे डॉक्टर खे बि ॾेखारिणो आहे ॿिए शहर में वञी औरि डॉक्टर जो नंबर अगरि निकरी वेंदो त उहो ॾाढे ॾीहनि खां पोइ मिलंदो और हिते बि ॾाढी गरमी आहे मां बिह न सघंदमि त अगरि हो पहुची शग सघंदो त ई मुखे ॿुधायो अगरि न पहुची सघंदो त वरी कोई ॻाल्हि काने मां ॿियो कुझु ॻोल्हे वठंदमि पर अगरि महिरबानी करे मोकिले सघो था था त ज़रूरु मोकिलियोसि और जेको मूंखे मुड़वारा ताईं सुरक्षित पहुचाए छॾे